مجھے کھانے میں مصالحے دار کھانا بہت اچھا لگتا ہے اور اگر میں اپنے دوستوں کے گھر جاتی ہوں تو میں مصالحے دار ہی کھانا پسند کرتی ہوں اور اگر میں کہیں بازار جاتی ہوں تو میں وہاں پر بھی مصالحے دار ہی کھانا پسند کرتی ہوں اور مجھے کھانا زیادہ مصالحے دار ہی پسند ہے اور میں میٹھا بھی کھا لیتی ہوں اور میں مجھے میٹھا بھی بہت پسند ہے جیسے کہ گلاب جامن وغیرہ اور اُس میں بہت ہی زیادہ مٹھاس پسند ہے مجھے کھانے میں